अड़वाईस ते बड़े लोक दिंदे न स्हानू जे साढी लाईफ हैल्दी हो जेह्ड़े साढ़े ग्रां दे लोग सारे अपने घर खेत्ती बगैरा करदे न अपने घर फ्रूट लांदे फल लांदे सब्जियां लांदे बिना किसे हैल कैमिकल दे ओह् गै चीजां खानी चाही दियां जेह्दे कन्नै साढ़ी साढ़ा जेह्ड़ा शरीर ओह् स्हेई रौंह्दा जे कैमिकल बाह्र इन्नी सारी सब्जियें च कैमिकल गै कैमिकल होंदे एह् अड़वाईस दित्ती घर आह्लें मेरी मम्मी मेरे भापा मेरे दादा जी साढ़े घर खेत्ती बाड़ी होंदी साढ़े घर बड़ी चीज़ां लगदियां हर इक सब्जी लग्गी दियां में आपें सारी लान्नी मेरे घर आह्ले मेरी मदद करदे मेरे घर आहले लांदे में उनें ई दिक्खी दिक्खियै में आपें ई सारी लान्नी बी लान्नी खेत्ती बाड़ी करनी होन्नी जियां दकाने च इन्नी दिक्कत जा जेह्ड़े मतलब इन्ने कैमिकल एह् कुछ ऐ खानी नी चाही दियां अगर अस खाच्चै साढ़ी पूरी जिन्द गै खराब होई सकदी ऐ खाने कन्नै सौ बमारी लगदियां साढ़े मतलव डोगरें च एह् दसदे कि घर दियां चीजां खाओ ग्रांऽ दे लोग अपनी घर दियां चीजां खंदे च जेह्दे च ना कैमिकल ना किश ऐ असैं सारे इत्थे अपने बूह्टे लाए दे साढ़े इत्थै इन्ने अम्ब लग्गे दे इन्ने मरूद होर बी केंई सब्जियां लग्गी दियां जेह्ड़े मतलव साढ़े आस्तै बहुत जरूरी न घर दियां चीजां तां गै अस लोग फिट्ट ऐं स्हानू कोई बमारी नी होई सकदी ना स्हानू कुश चीज़ कोई बिमारी ऐ सारे जिन्ने बी ग्रांऽ दे लोग सारें अपने घर सब्जियां लाई दियां बस में में आपें खेत्ती बाड़ी करनी आं आपें गोड्डी करनी आं आपैं सब्जियां लान्नी आं हर इक सब्जी लाई दी हर इक फल लाए दा अस फुल्ल बी लांदे अस बेचदे बी इंकम सोरस बी ऐ साढ़े इत्थे अस मतलव शैल साढ़ी इंकम ऐ जेह्दी बज़ह कन्नै अस शैल रवा ने कन्नै साढ़ी बी फिट ऐ अस इयां साढ़े जिन्ने बी ग्रांऽ दे लोग ऐं सारे इयै किश करदे मतलब जेह्ड़े साढ़े स्कूल जिन्ने साढ़ी जेह्ड़ी होंदे न स्कूल दे ओह् बी स्हानू आखदे कि घर दी सब्जियां आह्नो क्योंकि बाह्र दी खाई खाइयै इयां होई गेदे बाह्र दी खाई खाइयै छड़ी कैमिकल्स न उने बमारियां न उनेंगी पता कि पढ़े लिखे दे न केह्ड़ी चीजां शैल ऐ केह्ड़ी चीज़ां नेंई शैल ऐ तां करियै ओह् स्हानू आखदे कि जाओ अपने घरा सब्जी आह्नो हर इक सब्जी अस उनें ई आनी दिंदे शैल शैल सब्जी आनी दिन्दे बिना किसे कैमीकल दे ओह् लोग साढ़े कोला लैंदे होर बी बहुत लोग ऐ जेह्ड़े मतलव विदेशें च रौंह्दे उत्थै ते मतलब बिल्कुल कैमिकल आह्ली सब्जियां थ्होंदियां तरसदे इत्थै औने आस्तेै

ओह् बिल्कुल गल्त ऐ घर दी खानी चाही दी जेह्ड़ी पढ़े लिखे लोग न उने पता ऐ कि केह्ड़ी चीज़ स्होई ऐ केह्ड़ी गल्त ऐ कुछ लोकें बी पता फिर बी अपने इयां करदे कि उने समझाना चाही दा ग्रांऽ दी चीजां खानी चाही दियां खानी चाही दियां हून ते मतलव सारे गै पता चली गेदा कि केह् स्पेई ऐ ते केह् गल्त ऐ सारे लोग आंदे सब्जियां लैंदे इत्थुआं बिना कैमिकल आह्लियां बस बेचदे साढ़े घर सारे कुतै दूर दूर तक सब्जियां लग्गी दियां न हर इक जगा जित्थें जाइयै दिक्खगे ग्रांऽ जाइयै दूर दूर तक दिखदे फिर बाह्र दे लोक दिखदे किन्नी स्हेई स्हेई ऐ चीज़ इत्थें उंदा बी मन करदा इत्थै ग्रां फिर इत्थै बाताबरन बी बूह्टें ही बजा कन्नै इन्ना स्हेई होई गेदा ते आक्सीज़न दी कमी नी ऐ शैल करी इत्थै कोई कुसै बमारियां नी होंदियां सारे बड़े शैल करीके कन्नै इत्थै रौंह्दे न ते इत्थै दे ग्रीनरी तुसें पता ई ऐ ग्रांऽ दी जगह जगह बूह्टे लग्गे दे ओह्दा बज़ह कन्नै साढ़ी हैल्थ ठीक रौंह्दी साढ़ी मतलव इन्नी शैल हैल्थ रौंह्दी कि मतलव उत्थें दी गल्ल नी ऐ ते मतलव अग्गे पिच्छे सारे कुते ग्रीनरी बगैरा ऐ बूह्टे लग्गे दे फल लग्गे दे फुल्ल लग्गे दे मतलव इत्थै मतलव जानवर भुक्खे नी रौंह्दे हैन उंदा बी ढिड शैल करी भरोचदा ऐ ते लोग बी बिना कैमिकल आह्लियां चीजां खा दे इत्थै मतलव इन्ने शैल तरीके कन्नै सब कुछ सब कुछ मिलदा इन्नी सारी चीजां अस लोग बेचदे न मे आपें आपें लान्नी सारी चीजां मेरे घर आह्ले मेरी मम्मी मेरी दादी भापा सारे चाची चाचा सारे गै लांदे स्हानू अड़वाईस दिंदे सखांदे बी हैन कि एह् स्हेई ऐ एह् गल्त ऐ स्कूल च तुसें पता ई ऐ सारें गी स्कूल च एह् सब ते दसदे ल ते जि यां तुसें सारें पता ऐ कि शैल चीजां खाने कन्नै बॉड्डी बी ठीक रौंह्दी तां अस सारे लोग फिट्ट ऐं आक्सिजन कमी नी ना कोई बमारियां ना कुछ घर दा सब किश मतलव लाईफ ऐ ते इत्थैं ग्रांऽ बिच्च ऐ जेह्ड़ी मतलव बिना किसे रुकावट दे अस रेही सकदे आं अऊं ते एह् गै आखनी आं के इत्थें आओ बिना कैमिकल दी चीजां अस लोग बेचदे बी हैन एह् बी लोग कैमिकल आह्ले खान ते उन्नी गै मुश्किल ऐ ते में इयै सारें आखना चाह्न्नी आं कि बिना कैमिकल आह्लियां चीजां खाओ इत्थै आओ ग्रांऽ बिच्च इत्थै रवो इत्थै सब किश ऐ सब किश मिलदा ऐ इत्थै मतलव घर दी चीजां साढ़े जो बाह्र दे आंदे रिश्तेदार आंदे स्पैशल जेह्ड़े आंदे ओह् बस इस तांई ते आंदे इत्थें बातावरन बी बड़ा शैल ऐ ना इत्थै कोई पलूशन ऐ पेड़ दी बज़ह कन्नै इत्थै ना कोई पलूशन रौंह्दा आक्सीजन ते बड़ी बड़ी जिसलै दूरा दूरा साढ़े रिश्तेदार आंदे एह् दिक्खने आस्तै ग्रांऽ दिक्खने आस्तै आंदे बड़े लोग दूरा दूरा दिक्खने आंदे किन्ने शैल पेड़ पौधे इन्ने मतलव इयां खेत्ती बाड़ी इन्ने शैल घर ते फ्रैश सब्जियां मिलदियां उनेंई कन्नै फ्रूट इन्ने शैल थ्होंदे पेड़ पौधे दिक्खी दिक्खी उंदे मतलव बाह्र जिसलै दिक्खना छड़ा पलूशन गड्डियें दे गंदे धुएं दिक्खी दिक्खियै उंदा मन खराब होए दा इत्थें आइयै दिखदे इन्ना शैल सब किश इन्ना शैल ऐ ते फिर उंदा मन इन्ना खुश होई जंदा ना इत्थें कोई बमारी उसी दिक्खियै इन्नी खुशी मिलदी और साह्नू दिक्खदे कि अस निक्के निक्के कुड़ी बी इन्ना सारा कम्म करी लैन्ने होन्ने बूह्टे आपै लान्ने अस सारी गोड्डियां खेत्ती बाड़ियां अस इत्थें मेत्थी साग जां कोई इन्नी स्हेई स्हेई साग लग्गे दे इत्थै मतलव मन खुश होई जंदा लोकें दा इत्थै आइयै दिक्खियै अस मतलव इक बारी इयां आह्गे तुंदा मन खुश होई जाग ओ दिक्खियै फिर उनेंई फिर होंदा कि अस सब्जियां खाच्चै बिना इत्थें कैमिकल आह्ले शैह्रे तुसें पता ते ऐ इत्थे शैह्रे च छड़ा कैमीकल ऐ कैमीकल आह्ली सब्जियां जेह्दे कन्ने बमारियां होर पता नी केह्ड़ी केह्ड़ी बमारियां न अजकल कोई ऐसी है नी जिसी बमारियां है नी कैमिकल दी बज़ह कन्नै कैमिकल आह्ला सब्जियां खाई खाई रंग चाढ़े दा होंदा उनें कुछ मतलव सोआद बी नी ग्रांऽ दा एह् होंदा ऐ कि ग्रांऽ जाना ऐ ग्रांएं दिक्खियै उन्दा मन करदा कइ एह्ड़ी एह्ड़ी सब्जियां खाच्चै फ्रैश फ्रैश जमीने दा कड्ढियै आपें कढाइयै साफ कराइयै उनें ई शैल ते बिना कैमिकल आह्ली जिसलै थ्होंदी उन्दा मन खुश होई जंदा ते बार बार लोकें दा मन करदा ऐ कि अस इध्दर आह्चै बिजट करचै दिखचै कियां ग्रांऽ दे लोग रौह्दे न रैह्न सैह्न कि'यां खेत्ती बाड़ी करदे ओह् बगैरा बगैरा सारा कुछ इध्दर ते मतलव ओही ऐ ना शरीर ऐ ते जिन्दगी बी ऐ अगर तुन्दा शरीर गै शैल नी ऐ तुस गंदा खाह्गे तुस इयै ऐसड आह्ली चीजां खाह्गे कैमिकल आह्ली चीजां खाह्गे तुंदा शरीर कियां शैल होना तुंदी शरीर गै नी शैल ते तुसैं कियां रौह्ना जिन्दगी दी फायदा ऐ शरीर दी बजा कन्नै गै फायदा ऐ अगर तुस खाह्गे शैल चीजां खाह्गे बिना कैमीकलस आह्ली चीजां खाह्गे ते तुसें बी शैल रौह्ना इस लेई सारेंगी शाल खाना चाही दा अपने घर उगाना चाही दा जेह्दे कन्नै जियां अस हैल पान्ने होन्ने ओह्दी गौ दा गोवर होंदा ओह्दा हैल पान्ने होने अस ओह् पाइयै मतलव इन्ना शैल होंदा शैल फल फुल्ल निकलदे शैल सब्जियां निकलदियां जेह्ड़ी साढ़ी सेहत ऐ बहुत गै चंगियां न जियां पेड़ पौधे न लोक सारें ई कटाई ओड़दे अपनी बिल्डिंगां बनाने आस्तै उत्थें आक्सीजन दी किन्नी कमी होंदी उनेंगी इन्नी समझ नी ऐ कि अगर तुस बूह्टे कट्टी ओड़गे अगर तुस सारे गै बूह्टे कट्टी ओड़गे आक्सीज़न कियां लैग्गे तुस कियां उप्पर कड्डे दा पलूशन ते ग्रांऽ बिच्च दिक्खो जगा जगा बूह्टे लग्गे दे जगा जगा बूह्टे लग्गे दे जगह जगह बूह्टे लग्गे दे ते तुसें बहुत बहुत इन्ने बूह्टे दिक्खियै तुंदा मन खुश होइया इत्थें मतलव ग्रांऽ च जगह जगह ना कुतै आक्सीज़न दी कमी ऐ ना इत्थै कुसै चीज़ दी कमी ऐ तुस ग्रांऽ च दिक्खी लैओ सारियां सब्जियां मिली सकदियां बिना किसे कैमीकल दे फुल्ल मिली जाने तुसें इन्ने शैल शैल फुल्ल थ्होने फ्रूट इन्ने शैल शैल फ्रूट जिन्दे च कोई कैमीकल नी कोई बमार ऐ उसी डाक्टर आखदा के फ्रूट खाने फ्ही जम्मू केह् खाने उनै फ्रूट शैह्रैं च केह् खाने उनै फ्रूट छड़े कैमिकल छड़े कैमिकल ते जेह्ड़ा थोह्ड़ा बमार बी होंदा उन्नै होर बमार होना इस लेई कि तुसेंई आपूं सोच होनी चाही दी कि कियां खाना ऐ कियां नेंई ते इस लेई ग्रांऽ च आओ दिक्खो बगैरा इत्थें मतलव ग्रांऽ च हर इक चीज थ्होनी ऐ तुसें हर इक चीज़ जेह्ड़ी तुस नेईं बी खंदे ओ ना जेह्ड़ी तुसें नेंई पसंद ऐ तुस ग्रांऽ दी दिक्खगे इन्नी नरोई सब्जी होनी इन्नी दिक्खियै गै मन करी जाना कि कच्ची गै खाई लैच्चै इन्नी शैल इन्नी खश्बू इयां धनियां दिक्खी लैओ तुस सब्जियै च पेदा साढ़े ग्रांऽ दा धनियें दे घर धोड़ी खशबू आंदी असैं दूर बाड़ी च लाए दा होग धनियां जेह्ड़ा स्हानू शैह्रे च थ्होना ओह् इयां होंदा ऐसा धनियां होंदा ना कोई खश्बू ना किछ कुछ जेह्ड़ियां सब्जियां न मतलव खनेंदियां गै नी हैन मन गै नी करदा दिक्खियै उनें खान दा ग्रांऽ दी सब्जी दिक्खियै मन करदा कच्ची गै खाई लैच्चै

साढ़ी न हैल्थ तां ठीक रेही सकदी ऐ अपने घर सब्जी होनी चाही दी अपनी मतलव मेरे घर आह्ले सखाए दा ऐ कि पेड़ पौधे लाओ कि कन्नै साह्नू आक्सीज़न ते थ्होग थ्होग कन्नै खाने आह्ली चीजां सब प्रैश थ्होग सब किश कोई कुसै चीज़ दी कमी नी एह् ते साढ़ा इंकम सोरस बी बनी गेदा ऐ अस बाड़ी सब्जियां जेह्ड़ियां बेचदे न जगा जगा बड़े लोग जेह्ड़े खरीददे न सारें गी एह् आखनी आं के अपनी हैल्थ उप्पर ध्यान देओ अपनी के अगर अस आपें गै अगर ठीक नी होग्गे ते असें केह् लाईफ जीनी ऐ केह् दिक्खना असें कुछ बी नी दिक्खना ना स्हानू कुछ मिलना ऐ ना किश ते इस लेई अपनी हैल्थ उप्पर अपनी केह् आखदे अंग्रेजी च डाईट उप्पर ध्यान देना क्योंकि अपने उप्पर गै ध्यान दित्ता लोड़दा अगर ध्यान कियां देना एह् कैमीकल दियां चीजां खाई खाइयै बाह्र दा सब्जियां लाई लाइयै इन सब दा किश नी होना ऐ इस लेई अपने घर शैल खेत्ती बाड़ी करनी घर गै सब किश लाना सब किश अपने अग्गे पिच्छे शैल बूह्टे होने चाही दे जेह्दी स्हानू शैल आक्सीजन मिलै स्हानू बिना कैमिकल आह्ली सब्जियां थ्होन बिना कैमिकल आह्ले फ्रूट थ्होन सब किश इत्थैें मिलै अपना मन बी खुश होंदा गै अग्गै पिच्छे गरीनरी दिक्खी दिक्खियै मन खुश होंदा अगर अस अग्गै पिच्छे धुआं शुंआं दिखचै ओह्दे कन्नै मन खुश थोह्ड़ी होंदा बंदे नै होर बमार होना इस लेई में आखना आं कि एह् सब जरुरी ऐ साढ़े आस्ते एह् पेड़ पौधे लाना बूह्टे होंग के मतलव आपै खेत्ती बाड़ी कीती खरी ऐ में ते आपै गै करनी आं मेरे गर आह्ले मिगी सखाए दा रोज़ खेत्ती बाड़ी करनी अऊं घर इन्नी गोड्डी करनी बूह्टे लाने सब हर इक हर सब्जी लानी कोई सब्जी होग जेह्ड़ी असें नेंई लाई दी सारियां गै लाई दियां इन्ने बड्डे बड्डे खेत्तर न सारे असैं परे दे अस सवेरे उट्ठने आं पूरी खेतीबाड़ी करनी सारे बूह्टें ई पानी दिन्ने आं रोज जेल्लै मन कीता जेहड़ी चीज आस्तै मन